हमसब अपना किराना दोकान गाँवमे बहुत दोकान है जोनमे सब दूकानदारके अपन अपन समानके रेट है हमसब जाइ छी सामान खरीदे तऽ मोल कऽ के मोल भाव कऽके तब समान लै छी आओर जे समान सब जे दोकानदार सबसँ सस्ता आओर अच्छा सामान दैइए तऽ ओकरेसँ जे हमसब सामान लै छी आओर ओकरा पाइ दे देइ छी